जोंनि गामिआवथ' गेलेग्रा गेलेग्राफोरा गोबां दङ नाथाय आङो गेलेनो मोजां मोना मालायफोर गेलेनायखौसो नायनानै थायो हिन्जावफोराथ' बारा गेलेखाया खाबादिफोर गेलेयो मालाबा समाव बिदिनो ओमफ्राय गोबां इउटिउबफोरावबो गासै गेम गेलेनानै मालाय फैसा खामायो मायो जोंफोरा आरो बेफोरखौनो नायनानै थायो आंथ' ओरैनो थानाय माने मबाइलआवसो गेम गेलेयो लुदुफोर जेरै लुदु बेखौनो गेलेयो गेलेनो गोरोंफोरा मालाय गेलेनानै बेजोंनो गोबां साख्रिबो मोनबाय

फुटबल गेलेनो गोरोंफोराबो मालाय गेलेयो जोंफोरा आरो बेखौनो नायनानै थायो न'आव दाथ' गोजां बोथोर नै खमबल जोमै जोमै गेमखौनो नायनानै मोजां मोनसै न'फोरावबो गेम गेलेनानैनो खामानि दामानिफोरखौनो मावनो रोंलायै जाबाय